جی میرے کئی دوست احباب ہیں جو کسان ہیں میں ان سے مشورہ لیتا ہوں کئی لوگوں کئی لوگ ایسے ہپں جو صرف گارڈنگ پھولوں کا صرف وہ کرتے ہیں شوقیہ ان سے مشورہ لیتا ہوں ایک دوکان پر جا کر ان سے مشورہ لیتا ہوں کہ میرے پودوں میں یہ یہ ہوا ہے تو کون سی دوا ڈالنا کون سی دوا کا چھڑکاؤ کرنا مناسب رہے گا میں ان سب ذرائع سے مشورہ لیتا ہوں اور پھر اپنے پودوں کے بہتر صحت کا خیال رکھتا ہوں